असांजे मध्य प्रदेश में टेक्नोलॉजी सां रिलेटिड ॾाढी सारी संस्थाऊं और विश्वविद्यालय आहिनि जंहिंमें आईआईटी जो इंदौर में आहे राजीव गांधी प्रौद्योगिक विवि जोकी भोपाल में आहे मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोकी भोपाल में आहे इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मेनेजमेंट जो की ग्वालियर में आहे